आं हॅलो हॅलो आं हॅलो आं हॅल हॅलो भाई तुमचे हांव हांगा येयल्लें तुमचे काजुंचें भाट तुमचें आं आं त्यो तुमी तुमी काजू हें कत्ता तुम् निरो काडटा तुमी आं हय ते निरो काडटा तुमी निरो कसो काडटा तुमी आं

आं बरो बरो लागता खंय तो न्हय पिवपाक आं

आं आनी तो रोस काडटा पळय न्हय तुमी तो रोस तुमी मागी तुमचो कोणांग दिता तुमी यें सोरो काडपाक आं आं

आं आं आनी मागी तो रोस व्हरता ते येवन आं तो एक लिटर म्हाका निरो तशें आसल्यार दवर तर आं बरें आं बरें आं आं बरें बरें आं बरें एक लिटर म्हाका आमकां दवरा तर बरें बरें बाय